हम खेती के साथ साथ मुर्ग़ी पालन का काम करते हैं आमदनी के लिए जिसमें सुजा मंगवाना पड़ता है चारे का प्रबंध दाने का करना पड़ता है घर घर हवादार बनाना पड़ता है पानी का व्यवस्था करनी पड़ता है तो ये सब सारी यदि व्यवस्था ठीक ठाक रहती है तो तीस दिन में वो सुजा जो है तैयार हो जाता है एक किलो डेढ़ किलो का और इस तरह से आमदनी का एक ज़रिया बन जाता है गाँव देहात में जो खेती के साथ हम अपने आमदनी को कैसे बढ़ाएं अपने आय को कैसे बढ़ाएँ इस काम में ये बहुत मदद देता है इसमें दस बीस मज़दूर को की भी ज़रूरत पड़ जाती है समय पर में जो काम करे साफ़ सफ़ाई का प्रबंध करे गंदगी ना हो इसके लिए साफ़ सफ़ाई किया जाता है हमेशा उसका डाक्टर रहता है जो डाक्टर आ कर के सप्ताह में दो बार देख रेख करता है उसका और सारी जो भी सुजा और बत्तख और मुर्ग़ियाँ हैं उसको यदि किसी तरह का संक्रमण हो जाता है तो उसके लिए दवा पानी और सब चीज़ की व्यवस्था करता है और सलाह देता है